मेरी पसंदीदा पत्रिका तो दैनिक भास्कर ही है क्योंकि जब से मैंने पेपर पढ़ना इस्टार्ट किया है जब से मेरे घर में दैनिक भास्कर का ही पेपर आ रहा है मैंने समाचार पत्र को लेना भी चाहा तो तो मुझे पढ़ना में ऐसा लगता है कि उसमें नई नई रिपोर्ट वगैरह आ ही नहीं रही हैं पुरानी पुरानी चीज यहीं जब तीन चार दिन पहले जो घटना घटित हो जाती है वो चार पाँच दिन बाद उसमें छप के आती हैं तो फिर मैं दूसरा न्यूज़पेपर क्यों लूं इसीलिए मैंने दो चार बार ऐसा किया दूसरी दूसरी पत्रिकाओं को लेना चाहा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया कि मेरे दैनिक भास्कर से हट के दूसरी पत्रिका ले पाउँ मैंने एकबार दैनिक भास्कर का दूसरी पत्रिकाओं से वो करना चाहा लेकिन ऐसा नहीं हुआ मुझे दैनिक भास्कर पत्रिका ही पसंद है इसलिए मैं उसको लेना पसंद करता हूँ